मेरा पसन्दीदा गाना मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया इस पर हम बहुत से रील भी बनाए हुए हैं इस पर हमें बहुत अच्छा लगता है डांस करने मे इनका इसका इस्टेप एन इस्टेप इस्टेप बाय इस्टेप मुझे सब कुछ पता है और इसके बारे में मैं बहुत सी रील देखती हूँ इस इसी डांस इसी गाना पर मनी मेराज का भी विडिओ देखती हूँ खुशी शर्मा की भी विडिओ देखती हूँ इस दो इस सब का इष्टेप इस्टेप है ना वह हमको बहुत अच्छा लगता है इतना अच्छा लगता है जो मैं खो जाती हूँ और हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसके साथ भी और खुशी शर्मा तो बहुत अच्छी डांस करती है उसके बारे में भी हम बहुत सारे बी उनका फ़ैन है उनका पूरा विडिओ देखे हुए हैं और मनी मेराज का भी विडिओ देखे हुए हैं और वो गाना फिर डांस करना भी अच्छा लगता है मुझे रील भी बनाना अच्छा लगता है रील मैं बहुत मने इंस्टाराम पर अथि यूट्यूब पर भी बनाती हूँ एक मैं बनाई थी फिर अच्छा भी लगता है इतना अच्छा लगता है जो हमें इतना की और हमारा पसन्दीदा गाना इस गाना पर भी मैं बनाई थी खेसा और पवन सिंह के गानें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला एक